हाँ नमस्ते हाँ तो ये हमारा सिधौली में है सिधौली में सिधौली जब यहाँ से मनवा से निकलोगे तो मनवा से जब आओगे तो सिधौली से पहले पड़ जाता है दाहिने हाथ पे हाँ हमारे यहाँ तब शाकाहारी कुछ नहीं मिलेगा शाकाहारी मतलब सुद्ध भोजन मिलेगा ये मीठ मछली है जे कुछ नहीं मिलेगा था थाल के था थाल के हिसाब से भी है और यों भी है हाँ थाल के हिसाब से उसमें ऐसा होता है कि उसमें कोई फ्राइ व्राइ होता नहीं सब सादा सा खाना दिया जाता है और और यौं अगर सब्जी लोगे दाल लोगे फ्राइ करवाओगे तो सबका पैसा अलग अलग है उसमें फ्राइ के पैसे बढ़ जाएंगे

और बाकी बाकी तुम चाहे जौले वाहन तेरे यहो सब सामने है खड़ा करको सब काहु के व्यवस्था हर चीज ब्यबस हाँ अगर तुम आर आराम करना चाहते हो तो हमारे यहाँ दस बीस पचास चारपाई पड़ी हैं आराम से लेटो पौडो उसके बाद में जब तुम्हारा जी चाहे तब तब तुम होटल ए तुम खाने से इंतजाम ग्यारह बजे से चालू हो जाता है फिर हमारे यहाँ रात भर चलता है दि दिन में तो कम कस्टमर आते हैं लेकिन हमारे यहाँ रात में कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि आइ आइ ऐसे रोड पर है वहाँ जो है वहाँ रात में ही चलता है रेस्टोरेंट हाँ दिन में वहाँ कम हाँ हाँ तो तुम चाहे जै बजे आ जाओगे तै बजे तै बजे तुमको हर सामान मिलेगा जो चाहोगे हर चीज हमारे यहाँ है हर हर सामान मिलेगा ठीक ठीक तो शाम को हाँ ठीक है आ जाना ठीक आइए स्वागत है आपका

सब्जी भिंडी लो घुइयाँ लो मटर पनीर लो जो भी सब्जी खाओगे वो सब सब्जी मिलेगी तुम्हारी कढ़ी पकौड़ा दा हैं दाल मखनी दाल अरहर की दाल मिक्स दाल नमस्ते नमस्ते